आं गस्ला मैलाखौ आङो गान्नो एसे बायो आरो आङो गस्लाखौ सुयोबा मैला नुबा साबुनजों सुयो आं माबायावनो सुयो आङो बबेबा समाव आं जाम्फैयावबो सुयो दैमा माबायाव सुयो अबेबा समाव आङो दैखौ अन्नानै आं बे गौरां नदियावबाबो सुफैनाय जायो ओमफ्राय बेखौ आङो बे अखा बांखा बे माबा समाव आङो राना जानो गिनानै आङो एसे बांद्राय आं गस्लाखौ सुनाय जाया गांसेबा गांनै सुनानै फोरानग्रोयो बेनि उनाव आंहाथ' अनेकथा माने बायनो हानाय खेमता माबा माबि गैया नालाय बिनिथाखाय आङो गस्लाफोरखौ गांनै बा गांथाम सुयो सुनानै ओमफ्राय फोरानग्रोयो बिदिनो सान्दुं दुङि समाव आङो मोजाङै बबेबा समाव आंनाव माबा हितार दं हिसाबैलाय आङो बेखौ फोरान्नानै खुनुरुखमबाबो माबा खालामो आरो ओमफाय बिदिनो दैखौ आं अन्नानै जोंनि जोंनि जायगायावसो जेनबा जोंनि आसामावसो कक्राजारावसो दैया एभलएबोल बादि मोनो नाथाय आं दैखौ अन्नानैनो बांद्राय बाहायनो बानानै आङो लिमितनि मानाय सुनाय जायो दैखौ आं अन्नानै बांद्राय बाहाया जोंनि माबायाव माने दैया एभलएबोलबाबो जोबनो गैयैब्लाबो आङो माबायो बेखौ अन्नानै आं माबायो बिदिनो आङो थोरसि लथा बे गावनि ओंखाम जानाय माबाखौबो मालाबा आं बेखौनो अन्नानै बांद्राय बाहायनाय जाया ओमफाय गान्नाय जा जायखौ माबोरै थि खालामनाय जायो आङो बेखौ आं नो माबा जोंनि माबाखौबाबो आं बांद्राय स्पस्त'यै बारा मिन्थिजोबा नालाय आङो सान्दुं दुंबा हले आङो मोजाङै सुनानै दोन्नाय जायो ओमफाय बिदिनो गांब्रै गांबा आं सुनाय जायो आं बुरजा दैखौ बाहायनाया आं बिराद आं माबानाय फैयो मालायफोरखौबो आङो बुङो ननि मानसिखौबो आं बुङो दैखौ बांद्राय ओ अहल बहल बाहायलाबायनो नाङा दैया जोंनि थाखाय गोनांथि गायनाय आबाद एरियाआवबो नांगौ जोंनो थोरसि लथा सुनाय ओंखाम दै लोंनायनि थाखायबो नांगौ बेफोरबायदि आङो माबायो गस्ला गामसा मैला जायोबा लंफेन्त मैला जायोबा सुनांगौ अबयसे नाथाय बांद्राय बिदि अहल बहल दैखौ बाहायलाबाय थानो नाङा ओमफ्राय आं बेबायदि होन्नानै बुङो आंनि गथफोरखौबो बिदिनो बुंना दे दुगैदो दुगैनानै इसे माबादो ओमफाय लंफेन्त गस्लाखौ सुनानै लादो दे फिसा होन्नानै बुङो आं आंनि हिनजावखौबो आं बिदिनो बुङो बांद्राय दैफोरखौ मोनदों होन्नानै बाहायलाबाय थानो नाङा लंफेन्त गस्लाखौ सुनांगौबाबो जि दख्ला फोरखौ सुनांगौबाबो बेफोरबादि बांद्राय अथिरस्त' एभलएबोल बाहायनो नाङा होन्नानै बुङो आं सान्दुं दुङि जायगायाव आं गांसे गांनै सुनानै ला बेफोरबायदि होनो आं सान्दुं दुङोबा नांगौबा गांथाम गांब्रैफोरनो नों मोजांयै सुनानै दोन बेफोरबायदि होन्नानै आङो बुङो ओमफाय आङो बिदिनो आंनि बे माबाफोरखौ एसान थुफि जुथा इरिबो आं सुयो गासैखौबो आं मैलायै आङो गान्नायाव आं माबानो बानाय मोनखायो नालाय आं मैला जिनिसखौनो आं गान्नो बाखायो इसेबाबो साफ सिखोन थानायानो गावनि देहानि थाखाय मोजां बेखौनो आङो बे ननिफोरखौबो आं बेफोरबायदि बुंनाय जायो मोजाङै मोजां गावनि गाव बे जि जोमखौ सुनानै ला सानदुं दुंनाय बोथोराव सान्दुंजों फोरान बेफोरबायदि होन्नानै आं माबायो